हैल्लो तुस करयाने दी हट्टिया बोल्ला दे ओ यरो अस सौदा लेता हा ते तैल लैते दा ओह् ओवर डेट ऐ यरो अस थोआढ़े हा लैंदे हे समान यरो एह् तेल ओवर डेट निकलेआ असैं कि'यां लैना फ्ही थोआढ़े हा लैंदे हे अस हां असें और बी लैते दा खंड लून लैते दा ते ओह् ओ ते ओह्दा कोई चक्कर नि ऐ ओह् नि होंदा ओ तेल यरो फ्ही ओह्दा ओ डेट दिक्खी ते ओवर डेट ही ते चलो औगे अस अच्छ ठीक ऐ औगे फ्ही अस ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं नेईं तेल गै हा बाकि सारा ठीक ऐ गंढे लैते दे लून ते खंड लेती दी ओह्दा कोई चक्कर नि ऐ ओह्दा नि होंदा ऐ डेट फिर तेल जिल्लै अस डेट दिक्खी ना ते ओ एक्सपाइर ही ओह्दी ठीक ऐ ठीक ऐ भैया ठीक ऐ